मैंने कुछ दिन पहले एक जूता ख़रीदा था मतलब एक जोड़ी जूते लिए थे जो काफ़ी अच्छे थे पर मुझे दिखने में तो वो अच्छे लग रहे थे पर पहेनने पर वो बिल्कुल भी अच्छे नही हैं क्योंकि जब मैंने उसको पहना तो वो मुझे चुभ रहे थे नीचे उसका सोल पूरी तरीक़े से बेकार था जो दिखने में तो सॉफ्ट लग रहा था मुलायम लग रहा था पर जब मैंने उसको पहन के देखा तो वो काफ़ी चुभ रहे थे उसका कलर भी जल्दी निकल गया कलर मतलब एक ही बार मैंने उसको धोए धोए एक ही बार बार में उसका कलर चला गया ओर बहुत महंगे भी आए थे वो जूते क्योंकि उसकी डिजाइन देखने में वो बहुत अच्छा था तो मेरे पैसे भी पैसों का भी मेरे नुक़सान हो गया और साथ ही अब मैं उसको कहीं पर पहन के भी नहीं जा पा रइ हूँ कुछ ही टाइम मतलब दो चार बार ही मेंने उसको पहना है और उस में से एक ही बार उसको धोया है तो वो जूते मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं अब मैं हाँ मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और अब मुझे वो पसंद नहीं हे तो में उसको पहनूँगी भी नहीं